मछली पकड़ने की विधि कैसे है मछली को पकड़ने की विधि यह है कि बंसी से पकड़ना है और मछलमरा को जो मछली पकड़ता है इससे सुविधा सरकार जो देती है मछली पकड़ने को उसे तलाब खंगालना चाहिए और उनको भी उसमें पानी देना चाहिए बीज भी मछली को देना चाहिए तो मछली उसमें उगेगी और मछली को ही बहुत बेहतरा से उसमें रखेंगे और मछली को सरकार बढ़ा बढ़ाकर यहाँ मछली को मछली को दुकनदार को थोड़े थोड़े बेचना भी चाहिए और कैसे कैसे कैसे उसमें करना चाहिए मछली तो एक प्रकार का ही अच्छा ही व्यवहार है और उसको चलाने में ही जो मछली रखता है उसको भी रुपया पैसा जो होता है सो कमाता है सरकार तो सुविधा बहुत ज़्यादा दी है और उसमें से यह मछली पकड़ने के लिए एक उस उसमें जाल लाता है जाल से ही मछली को पकड़ पकड़ कर रखता है और वह बड़ा वाला जो उजला वाला रहता है उसी में रखता है वही उसको मार्केट ले जाता है मछली को ही बनाकर ही सब लोग खाते पीते हैं और मछली तो ही बहुत बढ़िया चीज़ है ऐसे में तो कोई वास्तव में है सरकार जो बहुत कुछ सुविधा दी है मछली तो एक प्रकार की बढ़िया ही चीज़ है उससे ही अच्छे से मछली को सुविधा रखिए और मछली को उसी में से डालकर रखिए और नहीं तो नदी में रखिए या पोखर में रखिए तलाब में रखिए उसको ही पकड़ने की विधि हैं है और सब कुछ सब कुछ रखते हैं लोग ही मछली को ही पालन पोषण सब कुछ करते हैं करते हैं